मूंखे त तैराकी वणंदी न आहे पर मुंहिंजे ॿार ज़िदु कई हुई त मूंखे तैराकीअ में वेहणो आहे मां बि उन खे तैराकीअ जे विहारियो मांसि पर उन बि पहिरीं दफ़ो वेठो हुओ उन में उन खे बि ॾपु पियो लॻे उन में बि उन खे किरण जो ॾपु ॾाढो पियो लॻे ऐं तैराकी थोरी हिलण डुलण सां उन खे इहो डपु पियो लॻे त मां किरी न पया उन मुखे आवाज लगायो अऊं मां उन खे तैराकीअ मां हेठि लाहे करे उन खे पाण सां गॾु लॻायो छॾियो हुओ मां अहिड़ी मुसीबत में अची वियसि त जेकॾहिं मुंहिंजो ॿारु किरी पए आहे त उन खे छा थिए आहे मूंखे त अहिड़ी वस्तूनि खां डपु लॻंदो आहे मां पंहिंजे ॿारनि खे अहिड़ी मुसीबत मां बचाए वरितो हुओ वॾो कमु कयो हुजे तहिड़ो मुखे अंदर में थियो मां तैराकी वारे खां पुछियो मांसि जेकॾहिं पाण खे सिखणी हुजे त पाण कहिड़ी रीति सिखी सघंदा आहियूं उन चयो त कुझु ॾुखियो कोन्हे तव्हांखे पहिरीं थोरो डपु लॻंदो पर तव्हां थोरो ध्यानु ॾेई करे सिखी वेंदव त तव्हांखे बि कुझु तकलीफ़ न थींदव मां चयोमांसि त जेकॾहिं मुंजे ॿारनि खे सिखणी हुजे त तव्हां वटि अची करे सेखारींदी मांसि ऐं तैराकी मुंहिंजे ॿार खे ॾाढो शौक़ु आहे इन जे करे मां चवंदी आहियां की तैराकी सिखजे पर अहिड़ी को परिस्थिती अची वञे तॾहिं पाण खे पंहिंजी सूझ ऐं बूझ सां झटि उन जो कुझु बि उन जो पाण खे परिस्थितीअ जो सामिनो करे वठिजे